पंजुवीह जनवरियूं ॿ हजार सत्रहं पंज जून उणवीह सौ ॿियानवे पंज अप्रेल ॿ हज़ार एकवीह पंज ऑगस्त उणिवीह सौ ॿियानवे हिकु जनवरी उणिवीह सौ सठि